کیوں مجھے کوئی موسیقی کا ساز بجانا نہیں آتا کیونکہ میں نے آج تک سیکھا بھی نہیں ہے اور میں نے کبھی ٹرائی بھی نہیں کیا اس لیے میرے کو نہیں پتا وہ کہ کیسے بجاتے ہیں یا کیسے سیکھتے ہیں بٹ ہاں میں ایک ضرور سیکھنا چاہوں گی کیونکہ مجھے بانسری بجانا بہت پسند ہے تو میں بانسری سیکھنا چاہوں گی وہ میرے کو بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اس کی جو آواز ہے وہ مجھے بہت زیادہ متأثر کرتی ہے اس کی آواز مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کو بجاتے ہیں تو ایک دم ایسا لگتا ہے کہ مطلب بہت ہی زیادہ رلیکس فیل ہوتا ہے اسے بجا کر وہ اس کی آواز سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ خوشی ملتی ہے اس سے تو اس لیے میں ایک جو سیکھنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ میرے کو بانسری سیکھنی ہے وہ ایزلی بھی بج جاتی ہے اس میں اتنا کچھ کٹھن کام بھی نہیں ہے اور میں اسے سیکھنا بھی چاہتی ہوں اس لیے میرے کو بہت سب سے زیادہ پسند ہے میں اس کو سیکھنا چاہتی